کھیل وے آنلائن کھیل گیا تھا پبجی فری فائر اور کوئی ادر جتنی بھی کھیل کھیلے جاتے ہیں سب گیمنگ کھیلے جاتے ہیں جو پبجی پبجی جو کھیلتے ہیں اس میں بہت آدمی پیسہ لگاتے ٹوپپ کرتے کیا کیا کرتے ہیں کھیل پبجی جو پورے پورے دیش میں کھیلا جاتا ہے پبجی میں فری فائر ہو یا کوئی بھی گیم آنلائن جتنی بھی کھیل ہو ویڈیو کھیل ہو پبجی ہو فری فائر فری فائر میں بہت آدمی پیسہ لگاتے ہیں بہت آدمی نہیں لگاتے ہیں بہت آدمی ٹوپک کرتے بہت آدمی ٹوپک نہیں کرتے ہیں فری فائر میں اور پبجی بہت بچے کھیلتے ہیں بہت بچے بگڑ بھی جاتے ہیں بہت بچے سدھر بھی سدھرتے تو نہیں ہیں پر بگڑتے ضرور ہیں کھیل پبجی کھیلنا یہ پبجی کھیلتے ہیں فری فائر کھیلتے ہیں بہت سا گیم آنلائن آ گیا ہے آج کے زمانے میں جو سب کھیلتے ہیں جو بھی بچے ہیں جتنے بھی بچے ہیں سب بچے آج کل کھیلتے رہتے ہیں پبجی ہو یا فری فائر ہو اور جتنی بھی گیم آنلائن سب کھیلے جاتے ہیں آج کے زمانے میں فری فائر ہو یا پبجی ہو جتنی بھی آللائن کھیلے ہیں کھیلتے ہیں بچے بہت سے بچے شروع سے کھیلتے ہیں سب کھیلتے آتے ہیں سب کھیلتے ہیں فری فائر ہو یا پبجی آللائن گیمنگ ہو سب کھیلتے ہیں